नमस्ते अरे हमको चाहिए खीरा पालक नेनुआ लौकी लौकी हाँ भाव क्या है

हाँ

हाँ अरे इतनी महंगी सब्ज़ी है बताइए क्या हम क्या ख़रीदें इत्ता सब्ज़ी महँगा है हैं अरे सब्ज़ी बनाऊँ कम बनाऊँ कब सस्ता करो तभी हम इतना महंग सब्ज़ी कैसे कर देंगे भाई नहीं तो बहुत महँगी ना सब्ज़ी है अभी इतने बजे इतना महँगा हम कैसे खाएँगे कैसे ख़रीदेंगे कैसे लेंगे हाँ जब हर चीज़ महँगी अब अब तो महँगी हमको बाज़ार नहीं जाना चाहिए या मुझे इनके यहाँ लेंगे यह बताइए हाँ अरे सब्ज़ी तो हमको चाहिए भाई सब्ज़ी हमको हाँ सब्ज़ी चाहिए हमको नेनुआ चाहिए लौकी चाहिए लौकी खीरा चाहिए पालक पालक चाहिए हाँ टमाटर लेंगे अब वह सब चीज़ सब्ज़ियाँ मिल जाएगी बग़ैर वह कोई भाव इतना बड़ी बेटा पैसा का हम नहीं है कि इतना हम महँगा सब्ज़ी खाएँगे समझ गए अरे तो उससे आधा करिए हाँ हाँ तो लेंगे तो आधा वह जो अब सो आधा करिए भाव से दिए तब ना लेंगे आधा करिए जो जो पचास लोगे पच्चीस करिए नहीं बट जब जब जब पचास है पच्चीस करिए हाँ चालीस की है तो बीस करिए तब ना हाँ अब ऐसा ही कहिए कि जो खाना आप ही का भी घाटा होकर ना हमको घाटा हो ऐसे हिसाब से करिएगा कि हम जो ना लेने वाला घाटा ना देने वाला घाटा हाँ हाँ नहीं ऐसे हिसाब से करिए कि हम कि किसान हैं इतना भाई पैसा पार्टी हम नहीं हैं इतना कर पाएँगे दबंग से दिखाएँ नमस्ते